हेलो जी सर सर मेरी मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर सिंहेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का पूजा किया जाता है सर एक धार्मिक स्थल है वहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु लोग सब आते हैं पूजा करने के लिए और सर हमारे बिहार में जो है सर छठ पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है जोकि उसको जो है मतलब जो कहिए बहुत अच्छा तरीका से पूरा बिहारवासी जो है मनाते हैं और बिहार से बाहर भी जो व्यक्ति रहते हैं वो भी मनाते हैं बहुत अच्छी तरीका से तो छठ सर छठ पर्व का जो है सबसे बड़ा महत्व है मेरे यहाँ और मेरे यहाँ क्या सर सर छठ पर्व में नदी या पोखर कहीं पर जाकर के उसको साफ सुथरा साफ सफाई किया जाता है और साफ सफाई करने के बाद जो है अइसे दीपावली के सर सात सात दिन के बाद जो है छठ पर्व होता है तो ना साफ सुथरा सब कुछ किया जाता है और साफ सुथरा करके वहाँ पर हम लोग जो है शाम में भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एक और सुबह के टाइम में भी अर्घ्य दिया जाता है और पूरी सजावटी के साथ जो है वहाँ पर सब सब आदमी जो है जाते हैं नए नए वस्त्र पहनकर के और बहुत धूमधाम से पटाखा सब कुछ बच्चे सब खेलते हैं कूदते हैं आ एक ऐसा ही जगा है बिहार में सर कि यहाँ पर उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है सर सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे यहाँ हमारे बिहार में और आइए सर आप घूमिए मेरे बिहार में कभी छठ पर भी येस सर पूजा का समाग्री में सर जैसे सबसे पहले सूप होता है जिसको हम लोग उसको मैथिली भाषा में कोनियाँ बोलते हैं उसके बाद केला हो गया सेब हो गया ठेकुवा हो गया क्या गन्ना हो गया उसके बाद फिर जाकर के सर नारियल हो गया उसके बाद टाब हो गया इसी तरह जितना भी सर पानी फल होता है वो वो हो गया सर उसके बाद जितना भी फल होता अँगूर हो गया जो भी है बेदाना हो गया जितना भी फल सर मिलता है टोटल फल जो है मतलब दिया जाता है उसको बहुत नियम निष्ठा के साथ जो है किया जाता है इस पर्व को को सर शुरू करने से पहले तीन जी सर जी सर बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा सर छठ पर्व में बहुत ज़्यादा सर मेहनत भी करना पड़ता है प्लस जाकर के सर जो है क्या कहते उसका बहुत बड़ा मायने भी है और बहुत और बहुत सर और महिला जो है दो दिन पहले से फास्टिंग में आ जाती है जो उठाती है सूप को इसीलिए सर आप भी कभी आइए सर मेरे सर दीपावली भी और होली भी हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा भी बहुत बहुत अच्छा तरीका से मनाया जाता है हमारे बिहार में जो है

सर दुर्गा पूजा में हमारे गाँव में ही सर मंदिर है और वहाँ पे सर बहुत धूमधाम के साथ जो है मनाते हम लोग और पूरा युवक पूरा युवा संघ के जितने भी होते हैं व्यक्ति सब वो सब आदमी जो है सर मिलकर के हम लोग जो है ठीक ठीक है ठीक है सर धन्यवाद